कच्छ में घणेई प्रकारनि जा सुठा सुठा बगीचा मंदिर बीच घणेई सुठो सुठो आए इनमें हिकिड़ो काड़ा डुंगर करे मंदिर आहे उ उनजो ॾाढो कच्छ जो फेमस आहे उते सु सुबुह शाम ॿ टाइम रोटी रखंदा आहिनि थाली वजाईंदा आहिनि त सियाड़नि जा झुंडनि जा झुंड अची भाई खाईंदा आहिनि इहो नज़ारो ॾिसण जहिड़ो हूंदो आहे इहो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ॾिसन ॾिसण ॾाढो वणंदो आहे कीअं सियाड़नि खे ख़बर थी पए त असांजो खाधो अची वियो आहे टाइम जीअं ई थींदो आहे तीअं सियाड़ अची करे रोटी खाई करे पंहिंजो चुपचाप हली वेंदा आहिनि न कंहिंखे नुकसानु कंदा आहिनि न कंहिंखे तकलीफ़ ॾींदा आहिनि उहो ॾिसणु जहिड़ो हूंदो आहे मन हिकिड़ो नंढो सो ई मंदिर आहे पर उन ई आसे पासे जेके वण ईअं आहिनि झील नंदियूं नंदी वहंदी पई आहे ऐं ॾाढा सुठा सुठा ईअं झंगल झंगल आहे पर इनमें अहिड़ो त सुठो आहे नज़ारो जो पाण खे ॾिसी करे पंहिंजो मन ख़ुशि थी वेंदो आहे इहो मथे पहाड़ ते आहे इन करे पाउ मथा खां हेठि जो नज़ारो ॾिसण में ॾाढो मजो ईंदो आहे असां उते सभु गॾिजी करे पिकनिक कंदा आहियूं रांदियूं कंदा आहियूं मस्तियूं कंदा आहियूं ऐं जेको सियाड़ खे ॾिसण जो मजो ईंदो आहे हूअ त कुझु अलॻि ई नजारो हूंदो आहे ॿियों बि आसे पासे में सुठा खेत खेत नंदी झील घणेई सुठो सुठो ॾिसण जो उते आहे ईअं कारो डुंगर गण कच्छ जो फेमस आहे